जी हाँ नमस्ते सर क्या आप स्वेगी से बात कर रहे हैं सर मैं अंकित कुमार बात कर रहा हूँ मैंने हाल ही में स्वेगी से खाने के लिए भोजन ऑर्डर किया था तो मैंने जैसे ही मेरा भुगतान पेटीएम के माध्यम से किया तो वह पेन्डिंग में चला गया है और मेरा पैसा है वह आकउंट से कट गया है और किसी कारणवश अब वह समस्या के कारण विफल हो गया है तो मुझे इसकी शिकायत करनी है और अनुरोध करना है कि मेरा पैसा मुझे जल्द से मिल जाए और मुझे ये भी अनुरोध करना है कि आप भुगतान गेटवे से सम्पर्क करा दें मेरा ताकि अगली बार जब भी मैं ऐसे भुगतान करूँ आपके लिए तो मुझे इसी प्रकार के अन्य समस्याओं का सामना करना नहीं पड़े अब सर कब तक मेरा भुगतान किलियर हो जाएगा जो कि पेन्डिंग में चला गया है इसके बारे में मुझे और कहीं जानकारी थोड़ी ना देनी है सर एक्चुअली मेरे खाते से पैसा कट गया है और अभी आया नहीं है और आपको भी नहीं हुआ है तो इसमें मेरा भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है तो कृपया करके आपसे निवेदन हैं कि इसको जल्द से जल्द किलीयर करा दें आप